हँ पढ़ाइ लिखाइ

हँ हँ अच्छा बहुत अच्छासँ पढ़ाइ लिखाइ छै ने

साफ सुथरा रहैया तऽ ओ अच्छा लगैत रहैया हँ बहुत अच्छा एतेक सुविधा रहैके चाही एतेक सुविधा एतेक सुविधा रहैके चाही ई पैसा एतेक दिक्कत नहि होइके चाही

कोइ चीजके डिस्टर्ब नहि होइके चाही

हँ हँ हँ हँ सही बात

बहुत अच्छा

हँ हँ सही बात छै ने हँ हँ पाँचे महिने होलै बहुत अच्छा रहलै सर जी से फिर पढ़ाइ लिखाइ बहुत अच्छा चलि रहल छै पढ़ाइ लिखाइ बहुत अच्छा हइ एखन तऽ पढ़ाइयेमे ठीक रहैत छै ने अभी पढ़ाइ चाही धीआपुताके जे जनम से बच्चा ओकरा पढ़ाइ लिखाइ बहुत अच्छा से चाही हँ एकरा प्रति उत्तर दिअ हँ बच्चा सबके बहुत सुन्दर बेटी नहि चाही

हँ सबकुछ ठीक छै हुज्जत नहि होइके चाही

बहुत अच्छा छै बेटीके बेचल नहि ने जयतै